हैलो नमस्ते हाँ ज्वेलरी शॉप से बात हो रही है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा बनवालो हाँ आपको चैन तो पड़ी कितने तोले कि बनवाओगे चैन अच्छा चेन पड़ेगी और रिंग कितनी तो बनवाओगे एक ग्राम की

तो बीस हज़ार की तो आपको रिंग पड़ जाएगी और नब्बे हजार का हजार की आपको चेन पड़ेगी हाँ महंगा इसमें क्या कम कर सकते हैं सोना तो देखो कितनी महंगाई चलती है सोने पे तो सोना चल रहा है तोला बीस हजार तोला चाहिए आपको हाँ परसों मिल जाएगी डिजाइन वगैरह अच्छा सेम्पल भेज दूँगी और या फिर आप कोई डिज़ाइन भेज दो उसी के हिसाब से हम भेज कर देंगे व्यवस्था हाँ बिल्कुल आप डिज़ाइन भेज देना हम को हाँ बिल्कुल बिल्कुल चेन अच्छी डिजाइन बनाएंगे और सोने में कोई शिकायत नहीं होगी बहुत अच्छा सोना मिलेगा आपको नहीं नहीं नहीं बिल्कुल गारन्टी का वो मिलेगा ना आपको कार्ड मिलेगा गारंटी कार्ड कोई भी परेशानी हो तो वापस हम दे सकते हैं उसको नहीं नही अच्छा बिल्कुल परसों कल शाम को या फिर परसों सुबह मिल जाएगे आपको नहीं ये तो आप कैश में देना है हमको हाँ आप वहीं आना वहीं से आपका सामान ले जाना आप हमको कैश कर जाना पैसे ऐसे हो गया अच्छा बिलकुल दे देंगे साथ अच्छा ठीक है नहीं नहीं बिल्कुल बन जाएगी परसों क्यों नहीं बनेगी हम बोल रहे है कल या तो कल शाम को ले जाना आप या फिर परसों सुबह मिल जाएगी आपको और कुछ चाहिए ये रिंग ले लो चैन ले लो झुमकी नाक का कांटा है सोने का हार है हाँ बिलकुल बिलकुल बिलकुल वो पड़ेगी आपको ढ़ाई तीन हजार की पड़ जाएगी किस हिसाब से लोगे आप तोल के हिसाब से ही तो पड़ेगी एक एक ग्राम की तो आपको महंगी पड़ जाएगी एक एक ग्राम तो बहुत हो जाएगा हाँ बिलकुल